पहले पवन सिंह गाना बहुत अच्छा गाते थे हमको बहुत अच्छा लगता था और ये आपका खेसारी लाल भी अच्छा गाते थे और काजल राघवानी भी बहुत सुंदर गाना गाती थी काजल राघवानी के बहुत पिक्चर और इसके डांस बहुत सुंदर लगता है पवन सिंह जी भी गाते हैं बहुत सुंदर गाना और पहले जो पिक्चरें जो आती थी वो बहुत सुंदर सुंदर आती थी अब तो बहुत बुरे आती है सब उल्टा सीधा गाना लगता है और इधर हो गया निरहुआ का गाना निरहुआ भी अच्छा गाना गाता था पहले पहले के बहुत सुंदर सुंदर गाने थे हम लोग नानी गाँव जाते थे तो पहले पर्दा वाला टी वी था तो वहाँ पर गाते थे लोग बहुत सुंदर गाना आता था और पहले इसका छठ उठ पूजा का गाना बहुत सुंदर लगता था जो हिंदी में गाना आता है वो सब बहुत सुंदर लगता था अब तो बहुत भोजपुरी ओह सब उल्टा सीधा गाना गाते हैं अच्छा नहीं लगता है और पहले पहले पिक्चर उकचर भी सुंदर आता था पहले की जो जो हिरोइनी थी उन लोगों को भी लोग सुंदर गाना गाते थे और पहले जो होता था डांस वगैरह कही भी पौटी भी लग जाती थी पर्दा टी भी वाव लगता था पहले मुझे हुआ था डांस वांस खूब सुंदर सुंदर नाचते थे कूदते थे लोग हम भी सोचते हैं कि एक्टिंग करें मेरे को भी मैं भी सोचती हूँ की खूब गाना उना गाये एकदम सुंदर से खूब मज़े से अच्छा लगता है और ये खेसारी लाल जी की जो पिक्चर आती है वो भी अच्छा लगता है और जो निरहुआ का भी पिक्चर आता है वो भी अच्छा लगता है और जो और पवन सिंह का भी पिक्चर आता है वो भी अच्छा लगता है जो पहले पहले की जो भी गाना थी वो बहुत सुंदर था अब को तो गाना बहुत बुरा हो गया बहुत अच्छा नहीं लगता है पहले दीपावली उपावली का भी सब गाना वगैरह बहुत अच्छा आता था जो पहले आता था हिंदी में गाना था वो सब बहुत अच्छा लगता था अब तो भोजपुरी सब लोग गा रहे हैं भोजपुरी सब लोग को किसी लोग को भी पसंद नहीं आती लेकिन पहले का जो चीज़ था बहुत अच्छा आता था इतना अच्छा आता था क्या बताएँ अब तो सब वही फूहड़ पातर गाना आ रहा है अच्छा नहीं आ रहा है और उसके बाद जो पहले एक्टिंग करते थे लोग पहले का हीरो हीरोइन वो लोग बहुत अच्छा थे और बहुत सुंदर लगता था मेरे को अभी भी मैं अपने बुआ के घर पर जाती हूँ तो खेसारी का गाना लगता है अच्छा लगता है पहले पर्दा आती थी पर्दा के टी भी जब लगती थी तो गाँव गाँव में सब लोग वहाँ पर देखते थे तब भी बहुत अच्छा लगता था सब लोग जुट कर वहाँ प देखते थे और हम भी उसको देख कर एक्टिंग करते थे मैं सोचती थी की डांस कर लूँ खूब अच्छे से डांस कर लें हम लोग तो मेरा भाई भी बहुत अच्छा देखते हैं वो भी कहते हैं कौन फिल्म का गाना बहुत सुंदर लग रहा बहुत सुंदर लग रहा है बोलते हैं हाँ बहुत अच्छा आता है इसका पिक्चर अब तो बहुत बुरे बुरे गाने आ रहे है अछा नहीं आ रहा लेकिन पहले बहुत सुंदर आता था